आङो फोथार जायगायारि बायजोआव गेलेजाग्रा गेलेमु मोजां मोनो मानोना जोङो फोथाराव लांदां हिसाबै गुवार फोथार हिसाबै ब्लां ब्लां स्रा स्रा गेलेनो मोजां मोनो बेयाव खेलाफोर गेलेनो हायो जोरैहाय काबादि खै फुटबल आरो बेनि अनगायैबो गोबाां खेलाफोर जोङो गेलेनो हायो बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोनो फोथाराव गेलेनोहाय आरो बेनि अनगायैबो ओ

जोङो गोमोन गोथां बायदिसिना गेलेनो मोजां मोनो बेफोर गेलेनो थाखाय जोङो फोथारखौ गोनां जायो बेनिखायनो आङो फोथारखौ मोजां मोनो